جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں مستقبل میں کیا بننا چاہتا ہوں تو میں مستقبل میں ایک اچھا اور ایک ایماندار انکم ٹیکس انسپکٹر بننا چاہتا ہوں جس کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں صبح جلدی اٹھ کر اپنی پڑھائی شروع کرتا ہوں اور اپنے لیے گئے ٹارگیٹ کو پورا کرتا ہوں جس کے لیے مجھے رات میں جلدی سونا ہوتا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے انکم ٹیکس انسپکٹر بننے کے لیے ہمیں ایک پیپر دینا ہوتا ہے ایس ایس سی سی جی ایل جو ہر چھ مہینے کے بعد ایک ایگزام ہوتا ہے اور اس کو پری پیپر ہوتا ہے اس کا مینس پیپر ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ڈاکمینٹ ویریفیکیشن ہو کر اگر آپ نے تینوں چرن پار کر لیے تو آپ ایک انکم ٹیکس انسپکٹر بن جائیں گے اور اس کے لیے انکم ٹیکس انسپکٹر بننے کے لیے آپ کے اندر بھی کچھ کوالٹیز ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے ورک کے لیے بہت سینسئر ہوں آپ ایماندار ہونا چاہیے اور آپ اپنے کام سے پیار کریں اور اس کے لیے میں جو محنت کرتا ہوں میں صبح میں اٹھ کر سب سے پہلے میتھ کے کوششن کرتا ہوں اس کے بعد انگلش کرتا ہوں پھر جی کے جی ایس کرتا ہوں اسی طریقے میں ریزننگ بھی کرتا ہوں اور تمام ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں سبجیکٹس ہیں جو میں اپنے پڑھتا ہوں اور ان کو ٹارگیٹ کو پورا کرتا ہوں